आं दिनैसिमाव बेरायनाया आं खनसेल' जादों बे खनसेल' बेरायनाया जाहैबाय आं मानासाव थांदों आरो पिकनिक जाहैदों बिदिनो लोगोफोरजों ओजोंहाय माबा बाजार स्थाफै थांदों आरो आंहा सालबारियाव बाजार दंमोन नालाय दा बे बाजारनि आं प्रेसिदेन्ट खामोन बे हिसाबै माने बाजार ग्रुपैनो थांदों आरो बिदिनो दखानदारफोर आरो गामियारिनि हिनजाव हौवा बिदिनो साफा सानै ओंखारनानै गारि गंसे थांदों दा बेवहाय जायगायाथ' मोजां मानासा माने पिकनिकनि खोथा नालाय जानाय लोंनाय जायगाफ्रा साफामोन बिदिनो सायख्लुमाबो आराममोन माने बैग्रि जायथुब जायथुब दङ थाय थायनो जेरावखि जिराया जेरावखि जाया माने गोसोबायदि जानो हायो आरो दा बे जायगाथिं थांनायाव आं नुबोदों माने गय खान्थाल बिदिनो बारि बागान नुबोदों आरो आं जोंनाव जेरोखोम दङ बेबायदिनो नुबोदों आरो बांसिन हरैहाय माने माइ गायग्रा इसे खम आरो बिदिनो हा गोरान गोजा नालाय बिदिनो बारि बागान दं गय बागान दं आरो बिदिनो दंफां लाइफां दं आरो खिन्थु गायग्रा हाखौ इसे खम नुबोदों आरो आं पिकनिक जानो थांनायाव दा बेखेनिआनो आरो आंनि नुबोनायनि खार'ना